त मां हिकु प्रोडक्ट एमेज़ॉन था घुरायो ग्रूमिंग जो प्रोडक्ट हेयर ऑयल वारनि जो तेल मां एमेज़ॉन था घुरायो आहे जेको जाम ई सुठो निकितो जाम ई मुंहिंजो पॉज़िटिव एक्सपीरियंस आहियो जाम ई सुठो रिव्यू आहे अगरि उन उन खे केरु मूंखे स्टार ॾियण लाइ ॾिए त मां फाइव मां फाइव स्टार ॾींदुमि छोकी उन सां मुंहिंजा वार जाम ई सुठा सिल्की थी विया रेशमी थी विया आहिनि जाम ई वार ऐं वार जाम सुठा था बीहनि जेके स्टाइल करण चाहियूं अहिड़ी पंहिंजी स्टाइल बि थी थी वञे हुन सां वार छोकी उन सां वार पंहिंजा सुठा थी विया त हू प्रोडक्ट जाम ई सुठो आहे उन प्रोडक्ट जो नालो आहे उहो वारनि जो तेलु आहे उन वारनि जे तेलनि जो नालो आहे मैंस हेयर ऑयल त मां इहो ई चवंदुमि की तव्हां बि उहो प्रोडक्ट यूस करो ऐं एमेज़ॉन था घुरायो इहो वारनि जो तेलु ऐं पंहिंजी ग्रूमिंग सुठी करो